हालो भाजेकान्न उलयतां हांव कसली जाय आसली तुका भाजी म्हाजे कडेन तांबडी भाजी आसा धवी भाजी आसा मुळो आसा चिटकी मिटकी आसा कारांटी आसा केबेज आहा कोबी फ्लावर आसा रेट तांबडी भाजीचे पन्नास रुपयांक चार चुडयो हय तूं एकटें राव मागीर कितें करपा तुवें चुडी एक पां पन्नास रुपयांक चारूच दितात न्हू बाजारान पय मडगांव बाजारान गेल्यार जाल्यार तुका एक वानपण करिनात गावड्यां ती म्हणटा आमी इतले पयसून हाडटा तर आमकां किदें तरी नाका बशीक बिशीक आतां ना गो सगलें कुसोवन गेली मुगो तीं भाजी बी मागीर तूं आनी कसली भाजी घे खूब भाजी आसा एकूच भाजी घेतलें तर तूं मागीर तूं सगळीच भाजी घेतलें हय तें जालेंच आहा गो म्हटल्यार यें पन्नास पन्नास रुपया सकयल भाजी हांव खंयचीच विकीना पाल्याची बाकीची कोबी फुलावर बी तीस रुपया एक चाळीस रुपया एक आनी वांयगी बींगी हय पन्नास रुपया सगलें पन्नास पन्नास रुपयाचे वांटे घातलेले आहा ना ना तुमचो गोवोर्मेंट कसलो तो खबर आहा मुगो गव्हर्मेंटान सगळी म्हारगाय केल्या मागीर आमी किदें करपाची पय तुका कोंताक पो़डटा जाल्यार तूं फुडें वोच न्हू फुडें थंय विचार आनी तूं म्हाजे कडेन यो मागीर म्हाजी भाजी सदांच फ्रेश आसता